मां कुर्सी वरिती हुन जो कपिड़ो जल्द फाटी पियो अंदरा ककड़ ॿाहिरि निकिरी आयो आरामु त बिल्कुलु थिए न थिए पियो मां इहा कुर्सी वठण जी कंहिंखे सलाह न ॾींदुसि